جی ایک وقت کی بات ہے میں ٹوئلتھ میں تھا نیٹ کی کوچنگ کر رہا تھا اس وقت کوچنگ سنٹر میں تھا تو پڑھائی چل رہی تھی بہت پیک پر تھی اگزام وگزام بھی آنے والا تھا تین چار مہینے بچے تھے اچانک سے طبیعت وبیعت خراب ہو گئی تو ایک دو مہینے کا گیپ ہو گیا تھا پڑھائی میں بہت زیادہ پیچھے ہو گئے تھے بہت زیادہ ڈپریسڈ بھی ہو گیا تھا میں کیونکہ سارے بچے آگے نکلے جا رہے ہیں سب کے مارکس اگر اچھے آ رہے ہیں میرے برے آ رہے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ دقت پیش آئی تھی پڑھائی میں اور پڑھائی کو کیسے مینیج کریں اور باقی اپنے ٹیسٹ سریز وغیرہ کیسے دیں اور اپنی پرسنل لائف بھی کیسے جئیں تو اس میں بہت زیادہ دقت آئی میں نے پھر سمجھ لیا کہ رات رات بھر پڑھا چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے رات میں پڑھتا تھا دس دس گھنٹے دن میں پڑھتا تھا یہ سمجھ لیجیے کہ تین تین گھنٹے صرف میں سویا ہوں تب جا کے میں نے اپنا سلیبس پورے الیون کا پورے ٹوئلتھ کا چھ مہینے آٹھ مہینے نو مہینے اس طریقے سے ہم نے ختم میں نے ختم کرا تو ان یہ ساری دقتیں رہی ہیں جس میں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں نے ابھی تک ڈفیکلٹی فیس اسی فیز میں کری ہے جس میں میں بیمار ہو گیا تھار اپنی نیٹ کی کوچنگ کے ٹائم اور رہی بات یہ کہ میں نے اس پورے میں نے اس پورے منظر کو سمیٹا کیسے اس بکھرے ہوئے کو جیسے سمجھ لیجیے کہ ایک کیوٹک سچویشن بن گئی تھی اس کو میں نے کیسے چیس ٹیکل کرا تو وہ یہی ہے کہ بس پرسسٹ کنسسٹینسی چاہیے پرزیورینس چاہیے آپ کے اندر اگر استقامت ہے اور آپ ثابت قدم رہتے ہیں اور صحیح سالم رہتے ہیں تو ہاں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ویکٹری اچیو کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے کرا تھا